ओइ नोंनाव गय दं नामा बाल गय सुपारि गथा दङ ए ओमफ्राय बेसेबाङावथो फानो मोनबा आङो सेरनैसोल' लांगौमोनहाय न'आव जानो फासस' थाखाथार आइयौ बेबा माबायदिथाय गयाबा खमनि हरा एसे खम लादोबाल गावजों गाव बेबा गुन जानाय ना माजानाय गुन जानायबा सिंफ्राव एम्फौ जानाय ना मा जानाय माबायदि जाखोथाय इसे खमाव लादो मा सिनखावनाय गैया सिनखावनाय बेसेबांथो जागोन सेरनैसो जाया ए फानहरा जालायबाय हरदो मा बे सिनखावनायखौलाय बेसेबाङावथो फानो सिनखावनाया बेसेबांथो दाममोन सिनखावनायाबो आइयौ सिनखावनायजों गथाजों सोरबा गोरोबनो हायो आरो सिनखावनाया बांसिन गुन जानायमोन दां इसे खमाव हरबा आं बे सिनखावनायखौनो लासिगौमोनहाय फसिस थाखा जायो फासस' थाखायाव मा थिनस'सो लादो मा हाब इसेबो खमायाबालाय गावजों गाव न'नि गयखौनो बायस'नाय नङा मा नङा न'निसो

जानोल' इसे लागौमोनहां दे होमबालाय खमायाबा खमाया बेखौनो लायनोसां दोनथ'नोसै